हम लोग सिलाई बुनाई करके अपना यह बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं घर परिवार को चलाते हैं घर परिवार में इसी से हमको घर परिवार का भी दे होता है बच्चा को भी पढ़ाई लिखाई खान पीन हम लोग सिलाई बुनाई करके करते हैं हमारा टोले टप्पड़ में भी मोहल्ले में दो चार आदमी जो है पाँच आदमी में महिला वे अपना सिलाई बुनाई करके अपना घर परिवार चला रहा है इसी से हम लोग का अपना घर परिवार चलता है और इसी से हम लोग अपना समय को संपन्न करते हैं बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं खाना पीना हर व्यवस्था अपने आप करते हैं सिलाई बुनाई करके ही हम लोग अपने टाइम को निकालते हैं और और महिलाएं जो है अग़ल बग़ल की वो लोग भी अपनी सिलाई बुनाई करके अपना टाइम पास करते हैं अपना बीबी बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं लेकिन पढ़ाते हैं शिक्षा देते हैं बच्चे को पढ़ाते हैं कुछ भी करके मज़दूरी भी करते हैं तो पर भी अपना बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं खान पियन भी अच्छा से रखते हैं और हम लोग अपना भी इसी से अपना सारा काम करते हैं सिलाई बुनाई करके भी हम अप लोग अपना काम करते हैं और ढंग से अपने घर परिवार को चलाते हैं इसी से हमारे बाल बच्चे को भी शांती सुख मिलता है भोजन मिलता है पढ़ाई लिखाई भी सब चीज़ इसी से होता है हम लोग यही करके अपनी सिलाई बुनाई करके अपने घर परिवार को चला रहे हैं पढ़ाते लिखाते हैं बच्चों को हर चीज़ कर रहे हैं घर का सारा मेंटनेन्स करके इसी कारण हम लोग निकलते हैं

अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए कपड़ा लत्ता हर चीज़ घर वाले का भी मेंटनेन्स इसी कारण हम लोग निकलते हैं घर में बैठे बैठे सिलाई बुनाई करते हैं घर परिवार को चलाते हैं अच्छे से अपना खान पियन हर चीज़ करना पड़ता है ह हर चीज़ करते हैं अपना बच्चे की पढ़ाई लिखाई खान पियन हर चीज़ करना पड़ता है हर चीज़ करते हैं हम